तुमी म्हाका एक ल्हाणपणेची याद सांगूंक शकता हय तर सांगतात आतां ल्हानपणेची अशी खूब यादी आसा जे हांव कितलेय सागूंक शकतां तुमकां तर आयज हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां म्हजी काणी म्हजे मामाचे बद्दल ही काणी खूब स्पेशल आसा म्हज्या खातीर आनी ही आमी एक्च्युली प्रवासाक गेल्ली ती काणी आसा हांव खूब एक्सायटीड आसलें ह्या प्रवासाक वचपाक कित्याक हो म्हजो फर्स्ट पयलो प्रवास आसलो ट्रॅनीन वचपाक तर हांव म्हज्या आवय बापाय वांगडा म्हज्या भावा वांगडा आनी म्हजे मामा वांगडा ह्या फावटीं म्हजो मामा सुद्दां येयल्लो गेल्ले फावटीं येवपाक हें नासलें ताका सो टायम मेळूंक ना म्हणून तो येवूंक ना ताणें ह्या फावटीं वेळ कशे काडून म्हजे खातीर हे ताणें स्पेशल प्लेन केल्लें म्हज्या खातीर हे ट्रीप हें केल्लें प्लेन तर आमी गेल्लीं ट्रॅनीन मैयसूर मैयसूर इतकें बरें प्लेस आसा स्थळ आसा की कोणय थंयसर गेल्यार ताचें मन तृप्त जातलें आनी म्हजो मामा म्हज्या वांगडा आसलो हेंच म्हजें खूब म्हत्वपूर्ण आसलें कित्याक तो सदांच म्हाका म्हणटालो की हांव तुज्या वांगडा आसतलों अशें म्हूण हांव तुज्या वांगडा येतलों तर ताणें वेळ कशेय करून काडून आपले स्पँड म्हजे वांगडा ते इतून टायम केलें तर म्हाका हो खूब आवडीची ही म्हजी ट्रीप आशिल्ली ट्रीप आसलो की हांव हें केन्नाच विसरूंक शकना म्हज्या लायफान सुद्दां ल्हानपणाचो म्हजो सन इतली मजा केल्ली आमी त्या दिसा त्या राती त्या दिसा आमी इतले गजाली केल्ल्यो ट्रॅनीन सुद्दां वताना की म्हाका ते आजून सुद्दां म्हज्या तकलेंत घुंवता आनी हांव तें कशेंच विसरपाक शकना इतलें हांव त्या दिसा खूश आसलें इतले दीस पांच दीस आमी गेल्लीं तर आमी पांच दीस इतली मजा केली तें म्हाका थंयसर भायर येवपाकूच म्हाका हें जावूं ना च्याँसूच म्हणजे म्हाका नाकाच आसलें येवपाक थंयच अशें आनी स्पेंड करूं अशें म्हज्या मामा वांगडा टायम आनी म्हणटात ते सगळ्यांक आमकां कोण ना कोण स्पेशल आसता की आमच्या वांगडा आसप सदांच आसप आनी आवय बापूय आसता सदांच पण आनी मामा म्हजे वांगडा आसलो आनी भाव तर थोड्या दिसांनी कोणाक ना कोणाक ह्या जगांत नाशचेंच पडटा तर एक दीस असो काळ आयलो की आनी एकदा आमी खूब वर्सांनी आनीक एकदां प्लेन केल्लें वचपाक पण त्या दिसा तें ना जालें कित्याक अशें आमी चिंतताले की तो आमचे वांगडा आसताले पूण तो नासलो ह्या जगांतूच नासलो सो म्हाका तें खूब हें जाता म्हज्या मनाक आनी हांव सांगपाक सोदतां की आपले ल्हानपणाच्यो गजाली केन्नाच विसरपाक प्रयत्न करपाक जायना सारके मुठींत आपल्या धरपाक जाय सगळ्यो ल्हाणपणाच्यो गजाल्यो आपल्या वांगडा ज्यो फेमिली आमी कितें स्पेंड करता टायम करता आमचे फेमिलीक चड टायम दिवूंक जाय आमी ह्या हातूंत जगांत चड टायम आमी हे दिनात पेरंट्सांक दिनात आमी चड फ्रेंडां वांगडा भोंवता आनी तशें करप नासता आपल्या आवय बापाय वांगडा मागीर आपल्या मामा वांगडा आपल्या मावशे वांगडा कोणय जावं चड स्पेंड आपल्याक टायम घरांत दिवपाक जाय ना की भायर तर अशे करून म्हजी ल्हानपणाची एक हें आसली